کھیلوں میں ناکامیابی اور ناکامی کا سامنا ہر کھلاڑی کو کرنا پڑتا ہے ناکامی سے نپٹنے کے لیے آپ کو اپنی خود کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور محنت اور استقامت سے دوبارہ کوشش کرنی ہوگی کامیابی کی صورت میں عزم قوت اور تجربہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنے مقصد کو پیشہ ورانہ طور پر حاصل کرنے کے لیے مشورہ لیں اور خود کو دوبارہ متعین کرنے کی کوشش کریں